आं लेखा फरायनाय बिराद माबामोन आरो आगोलावहाय उन्दै समाव आं लेखाखौ बिराद बायोमोन मानो होनबा बिमा बिफाया आंखौ बिराद खामानियाव खोख्लैसोयोमोन बिनि थाखायनो लेखा फरायनायखौ बारा बुरजा फरायनो माबायाखै आरो गोसो जायाखै बिराद खामानियाव होसोनायनि थाखायनो लेखा फरायनो गोसो जायाखै दा फैयै फैयै फैनानै गोसोआ दा गाबखाङो गोसोखाङो आं लेखा फरायोमोनबा माने एसे खस्थ' खामानि मावनानै जानांगौमोन गायनानै फुनानै बायदिसिना फाइखारि फुइखारि मावनानै मानो जानांगौमोन आङो बेफोरबादि सानो आङो आंनि गोसोआ बोरैबा मोजां गोसो जानानै लेखाखौ मोजां फरायनो मोनोमोनब्ला आं साख्रिफोर फिसा फिसौ लानानै मोजां रायजो मोनजागौमोन खोमा सोलिनो हागौमोन खोमा बेफोरबादि आं गोसोयाव दा थुलुंगा फैयो आरो आंनि गोसोआ बेखौनो आं बिराद दुखु मोनो आरो सानै सानै साननानै लेखा फरायनायाथ' आं बिराद बाखायोमोन बे समाव बिमा बिफानि खामानि बायदिसिना खामानि खोख्लैसोनायावनो बानायनि गेजेरावनो आं लेखाखौ दोननाय जादों बेबादिनो सानै सानै दा साननानै आं दिनैसिम बिदिनो सानो बुरै खालावबो आं दिनै बिबादि मावनानै जानांबाय साख्रि मावनानै माबानाय मोनब्ला मावनो मोनोमोनब्ला आं पेन्सन थाखाफोरजों थाइसे थाइनै गस्ला गामसा मोनगानगौमोन बेफोरबादि साननानै गोसोयाव दुखु मोननाय थाबाय आरो आंनाव